तकनीकी समाचारमे आबै छै न्यूज आबै छै न्यूजमे देखलक तहन ओकर फोटो सभ खिचलक तहन अथी केलक सभटा फोटो सभ घीच कऽ तहन ओकर सभटा गेल सभ चीज सभटाके घर गेल